मां हिक स्विगी मां हिकु ऑडर कयो हुयो वेज बिर्यानी मां हुनजो फ़ुल पेमेंट करे छॾियो छॾियो आहे पर मूंखे आहे न पंहिंजे पेमेंट जेको एप आहे हुन में ॾेखारे नथो की पूरो पेमेंट थियो आहे की न त तव्हां मूंखे ॾिसी करे ॿुधाईंदा की पंहिंजो एप में वञी करे की उहो बराबरि सक्सेस्फ़ुल थियो आहे की न न